हॅलो हां सर दिया उलयता येस सर हय हांव हांवेंन आतां हालींच जीम जॉयन केल्ले तूं म्हजो जीम ट्रेनर हय वळखलो तूं म्हाका हय हय सो सर म्हाका मातशें हें म्हजें न्युट्रिशनाचे बद्दल विचारपाक जाय आशिल्लें तेंच सकाळीं दपरा रातचें कशें किदें खावप कितले क्वॉन्टिटीन तशें हां हां हांव न्हू मातशें ना म्हाजी मातशी वेट गेन करपाक जाय आशिल्ली हय हय

हां म्हणजे किदें तें म्हळ्यार कशें कसल्यो कसल्यो शेक सर आं केळ्याचो शेक तेतून किदें किदें घालप सर हय हय हय आं आं हां सर मात्शी कोंकणीन सांगता म्हाका म्हाका इंग्लीश कळना सारकी मात्शी कोंकणीन सांग

हां हां सर हनी म्हळ्यार किदें शेहद आं म्होंव म्हणटा तूं

हां हां किदें पनीर पनिराची किदें करून खावप चिली

आं ना सर अशें ओवर वयल्या वयर मातशें सांग न्हू ते चार्ट मागीर पोवपाचें पोवया रातचें रातचें जेवप सर हां हां हां आनी रातचें कितें चिकन खावप बिर्याणी आं आं बरें बरें अय अय हां सो सर म्हाजो वॉट्सॅप नंबर वेगळो आसा तो नंबराचेर तूं म्हाका हें धाड चार्ट धाड ना तर म्हाका आतां सद्या ऑनलायन धाड म्हाका अशें करून खावपाक जाय न्हू ना ना वेगळो नंबर आसा गे नोट डावन कर णव पांच शुन्य तीन शुन्य पांच सो सात आट आट हय दिया नायक हय हय हाचेर धाड आं बरें बरें बरें देव बरें करूं सर आं देव बरें करूं